गोदोनि दिनाव मबाइल गैयामोन दानि मुगायाव मबाइल ओंखरनानै माबादि जादो इफोरखो माबा नांगौ सेंग्रा सिख्ला ए थेख्ला थेख्लियानो मबाइल हरनानै बेसे फाग्ला फाग्लि हाबा जालायदो इफोरखो बनद खालामनांगौ जों मिनथि जों बोराइ बुरिया इफोरखो सुखुवा मबाइलजोनो फाग्ला फाग्लि मोजांब्ला मोजां मबाइला फारसेखै नायब्ला मोजां फारसेखै नायब्ला बया बिदि मबाइल मारि मारिनथ' माबायदि जालांदो इ संसाराव जोंनि बर'फोरा ओइ मालायदो खारफाबायना दा हाबा जानाय हौवा हिनजावजोनो खारफाबायनाय गथ' गारनानै बर लासिं सिं जोंहा बर'फोरा इफोरखो गोजौनियासो सानना नायनांगौ इफोरखौ सब बनद खालामनांगौ एखदम गोजौनिफ्रायनो जों मोजां मोनाना दाबायदि मानसिया जों फोरोंबाय ओइ बयासो मोनो आरो लासिं सिं मोनो जोंफ्रा दा खोमा गनथं हाजोबबाय मबाइलानो फाग्ला मबाइलानो मोजां फन हरलायनाय माबालायनाय इ मबाइलजोनो सब फाग्ला फाग्लि जाजोबो मानसिफोरा बर'फोरा इफोरखो सब बनद खालाम जोबनांगो मबाइलखो माबानो होनना इफोरदोनो बोरैबा बोरैबा जाजोब लांबाय लासिंसिं होननोबो हाया होनब्लाबो दाय इफोरो बाहायनो रोंब्ला मोजां बाहायनो रोङाब्ला हामा बया जोंनि थाखाय मोजां मबाइला दुफाफोर जाब्ला रायज्लायनो होरैनो फन हरनो बेफोर मोजां आरो इसोरनि थाखाय हामा इफोरखो एसे दबथाय नांगौ गोजौनिफ्राय जों बर' सिख्लाफोरखो सेंग्राफोरखो दा नै गथ' गारै गारैनो खारफा लांदो हाबा जानायफोरानो हौवाबो हाबा हाबा जानाय हिनजावबो हाबा जानाय बर लासिंसिं जोंफ्रा खारफाबायानो दं माबाबानो इफोरखोसो बनद खालाम जोबनांगौ गोजौनिफायनो मबाइलानो फाग्ला मबाइलानो मोजां मबाइलफोरखो इसे खम खालामनो नाजा होनो नाङा